हैलो जी आप कृष्ण टेलर से बात कर रहे हैं जी मेम मैं अंजूमति बात कर रही हूँ मैंने एक सर्ट सिलवाई थी उसकी फ़िटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है एक हफ़्ता हो गया हे मैंने एक हफ़्ते पहले सर्ट सिलवाई थी तो मैंने उसमें कॉलर वगैरह और आस्तीन वगैरह फ़ुल आस्तीन की सिलवाई थी सब मतलब अच्छे से बनवाने का बोला था लेकिन उसकी कॉलर भी सही नहीं है फिटिंग भी उसका बहुत लूज़ है पहनने में भी वो ठीक नहीं लग रही है लेकिन अभी तो मैं बाहर हूँ अब मेरे को तो अभी पहनना था ना मैंने पहनने के लिए सिलवाई थी अब मैं क्या करूँ अब बताइए आप अब ये एक बार थोड़ी नहीं मैंने पहले भी आपसे कई बार कपड़े सिलवाएं लेकिन तब तो आपने फिर भी ठीक दिए थे लेकिन इस बार आपने गलती कर दी और सर्ट मेरी फ़ेवरेट थी और उसी को आपने जी लेकिन अभी उसका कोलर भी तो बिगड़ा हुआ हे कॉलर भी सही नई है फिर वो ठीक कैसे होगा कॉलर भी अच्छा फिर तो आप कपड़े का भी अलग से चार्ज लेंगी मेरे से ठीक है मैं दो दिन बाद आती हूँ आप मुझे कब तक मिलेंगी दुकान पर ठीक है अगर आप दूसरा कपड़ा लाके सिलते हैं तो अच्छी बात है लेकिन मुझे वही कलर चाहिए जो मैंने आपको दिया था और और जो मैं नाप देके गई थी बिलकुल वही फ़िटिंग में इस बार गलती नहीं होनी चाहिए वर्ना जी जी जी ठीक है